میں جس ستارے سے سب سے زیادہ متاثر ہوں اس ستارہ کا نام پولارس ہے شمالی ستارے کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں ہم یہ ستارہ رہنمائی کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ سب سے زیادہ جانا جاتا ہے یہ ستارہ ان پینتالس ستاروں میں سے ہے جو سب سے زیادہ آسمان میں چمکتے ہیں تو مجھے اس سے سب سے زیادہ دلچسپی سب سے زیادہ اس کی صحیح بات یہ لگتی ہے کہ چمکنا آسمان اتنے بڑے آسمان میں اتنی بڑی جگہ میں اکیلا ستارہ جب چمکتا ہے تو وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ چمکنا اور دوسروں کو راستہ دکھانا راستہ دکھانے والا بننا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے